जी डॉक्टर संजय बात कर रहा हूँ नमस्ते कौन जी जी मोहिनी जी बोलिए सिर दुख रहा है एक हफ़्ते से दस सिर दर्द कर रहा है आपका जी जो आपकी दवाइयाँ लिखी हुई थी वो आप ले रहें हैं तो आज कुछ वर्किंग में क्या रहा आपका आज कुछ काम कर रहे थे क्या आप

मैम मैंने आप मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको माइग्रेन की भी समस्या है और आपको इतने लंबे टाइम तक कंप्यूटर पर एक इस्क्रीन को नहीं देखना है इसी चक्कर में आपका सिर दर्द कर रहा है तो मैम जो अभी आपकी दवाइयाँ चल रही है उन में से अभी आपकी जो ब्लू कलर की जो टेबलेट है वो अभी आप ले लीजिए और शाम को क्या है मैं आपको बिना देखे टेबलेट नहीं बता सकता हूँ तो अभी आप ब्लू कलर की टेबलेट ले लीजिए और शाम को क्लीनिक पर आइए ठीक है मैं वहाँ पर चेक कर के आपको दूसरी दवाइयाँ लिख के देता हूँ वो आप यूज़ करिएगा ठीक है और एक इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आप बिल्कुल भी कॉल स्क्रीन नहीं देखना है ठीक है कंप्यूटर की स्क्रीन आपको नहीं देखना है और अगर आपको हो सके तो आप थोड़ा सा सो जाइए और आराम करिए जी और मोबाइल को भी अगर जैसे आप थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं तो आप चश्मे का आपका जो चश्मा है वो यूज करिए ठीक थैंक यू